मैंने नंदगंज से एक कुर्ती खरीदा था जो मैं लाई उसको पहनी वो उसका कपड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं था उसकी क्वालटी भी अच्छी नही थी उसकाे पहनने के बाद वो चुभ भी रहा था और उसको धुलने के बाद उसका कलर भी जा रहा था उसपे बहुत बिल्कुल भी सॉफ्ट नही था उसका कपड़ा भी कलर कड़क था डिजाइन भी अच्छी नही थी और मेरे को बहुत ज़्यादा महंगा भी मिला था मैं सोच रही हूँ अब वहाँ से कपड़ा खरीदूँ ही नही क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी अच्छा कपड़ा नहीं मिला मेरे पसंद का कपड़ा नहीं मिला बहुत ही बेकार कपड़ा था मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया मैं अब वहाँ से कपड़ा नही लूँगी वो उसका क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है